حیدرآباد میں بہت ساری اسکیمیں ہیں جس سے غریباں اور بیواواں اور یتیموں بچوں کے لیے بہت سی کام انجام دیے جا رہے ہیں جیسے پریوار یوجنا جیسے وکلانگ ترو یوجنا بچوں کے لیے بال یوجنا جو لڑکی کی شادی مبارک میں دہیج کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں اور جسے بیواؤں کو پیسے دیے جاتے ہیں بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے بچوں کو بھی اچھا سے اچھا پڑھایا جاتا ہے سرکاری اسکولوں میں